सर नमस्ते सर आप किरकेट बहुत अच्छा खेलते हैं हम आपको देखे हैं सर बहुत अच्छा से आप बालिंग हर चीज़ आप नंबर एक का किए हैं आप कहाँ से सीखे थे कैसे बहुत नंबर एक का काम देखने में बहुत अच्छा लगता था जी जी इसलिए सर देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कितना अच्छे खिलाड़ी हैं कितना अच्छा खेलते हैं सब नालेज है आपको इसके बारे में

जब आपका यह सा पचास करेंगे देखेंगे सब तो आपको अच्छा कहेंगे कि हाँ अच्छे खिलाड़ी हैं अच्छे से करते हैं देखने में बढ़िया से खेल खेलते हैं तो आपका उत्साह तो बढ़ेगा भाई ठीक है सर इसमें बने रहें बस अच्छी बात है खेल आपका कोई मुश्किल नहीं अच्छी बात है देखने में दर्शक लोग आपको देखते रहेंगे हाँ अच्छा खेल खिलाड़ी है चल रहे चल रहे अभी

जी दर्शक लोग देखेंगे तभी तो आपका उत्साह बढ़ेगा कि हाँ हमारे दर्शक ज़्यादा हैं देखने वाले पसंद करते हैं हमारा खेल इसलिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे बहुत अच्छी बात सर

सर छक्का चौका आप बहुत अच्छा से मारते हैं देखने में कितना अच्छा लगता है कि शॉट मार दिए अब यही सब खेल का स्थिति है आई पी एल मैच में भी खेलते हैं जी सर जिसको रुचि रहती है वही अच्छा होता है वही अच्छा खेलता भी है जिसको रुचि नहीं है तो क्या खेलेगा क्या करेगा रुचि की ही सब बात होती है जिसका मन रुचि में लगता है उसी का उत्साह होता है नमस्ते सर थैंक यू सर